ہلو جی آپ اولا سے بات کر رہے ہیں جی میں سبحان احمد خان بول رہا ہوں اور میں نے جو ہے کل آپ کے ایپ پر ٹیکسی بک کری تھی شاہجہاں پور سے بریلی جانے کے لیے جی کل میں نے بکنگ کری تھی اور بکنگ کے ٹائم پہ دس بجھے ڈالا تھا میں نے آج صبح

لہٰذا اب آپ یہ بتائیں آپ کو کتنی دیر لگے گی دس منٹ دس منٹ دیکھیے دو گھنٹے پہلے سے ہی آپ دیر کر چکے ہیں دس بجے کا ٹائم دکھا رہا تھا ایپ پر اب جو ہے بارہ بج چکا ہے اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس منٹ اور لگیں گے جیں میں آپ کی بات سمجھ رہا لیکن آپ جو ہے جلد سے جلد یہاں پہ پہنچیں اور مجھے کافی دیر ہو چکی ہے پہلے ہی ٹھیک ہے آپ آئیے